अॼु मां ज़ीरो मां हीरो थी रहियां इहो कीअं मां पॉज़िटिव माण्हुनि जो संगु कयो आहे जेके सता सत सां जुड़ियल आहिनि पॉज़िटिव थिंकिंग अथनि उनसां जुड़ी रही आहियां पहिरों मूंखे लॻंदो मां ई कीअं करे सघंदमि मां त न करे सघंदमि मां जाम ढिली आहियां पर न मां जीअं जीअं सुठे माण्हू सां संगु कयो उन जे संपर्क में आयमि त मां बढ़िया बढ़िया टास्कनि खे बि अॻिते मां टॉप ते पहुची वियमि जीअं मुंहिंजे स्कूल में ॿार जे स्कूल में फैशन शो हुओ पोइ मां वीचारु पई कयां मां हिन में पार्टिसिपेट कयां की न न कयां पर मां जीअं हिकु क़दमु खयो इहो मुंहिंजे लाइ चुनौती हुई टास्क हुयो मुंहिंजो लाइफ में पहिरियों पहिरियों त मां उन फैशन शो में बि आयमि रैंप ते आयमि मस्तु कयो पंहिंजो फैशन शो पंहिंजो आत्मविश्वास अॻियां रखी करे उन में मां नंबर हासिलु कयो उनमें पहिरों नंबर आयो वरी ॿिये साल खां पोइ कुकिंग कॉम्पिटीशन हुओ उनमें बि मां मस्तु प्रेज़ेंट कयो सभिनि जे अॻियां हुनमें बि मुंहिंजो प्राइज़ आयो त मूंखे लॻे पियो मुंहिंजे में त हेॾियूं कलाऊं आहिनि मां त पाण खे सम्झंदी हुयमि मूंखे कुझु नथो अचे पर पॉज़िटिव माण्हुनि जो संगु कंदासीं और और अॻिते वधंदा रहंदासीं वरी आयो नवरात्रनि जो कॉम्पिटीशन उन में मां गरबनि पार्टिसिपेट कयो इहो बि मुंहिंजे लाइ हिकु चुनौती हुई ऐं मुखे अंदरि में हूंदो हुयो ड्रढ निश्चय भई मूंखे इहो बि जीतणो आहे छो त मां श्योर आहियां आतमविश्वास मुंहिंजो मज़बूत आहे त हुन में बि मुंहिंजो नंबर अची वियो त अहिड़ा घणेई मां टास्क अवलु अवलु खटी रही आहियां उहो कीअं मां पॉज़िटिव माण्हुनि जो संगु कयो उन्हनि खे नोटिस कयो हुओ कीअं था हलनि ऐं जेके निगेटिव माण्हू हूंदा आहिनि मां उन्हनि खे नज़र अंदाज़ कंदी आहियां उन्हनि जे संपर्क में न ईंदी आहियां ऐं मूंखे हिक सुठी होबी आहे मां सत्संग बि अटेंड कंदी आहियां ऐं इहे सत्संग में जेकियूं शक्तियूं मिलनि थियूं गुरूअ थ्रू उहे मूंखे जाम जाम अॻिते वधाए रहियूं आहिनि